हमारे गाँव हमको इतना पसंद है मेरे गाँव को लोग इतना खुश है है हम लोग की मेरे गाँव से मुझे क्यों अच्छा लगता है कि हम हमारी पैदाइश मेरे गाँव से हुई है और मेरे गाँव से पैदाइश हुई है मेरी और इसलिए मेरे मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे गाँव में एक पोखरा रहता था उसमें हम लोग नहाने जाते थे घूमने जाते थे खेलने जाते थे और ये हम लोग एक एक नहीं चार पाँच लोग करके जाते थे साथ में जाते कितना अच्छा लगता है और मेरे गाँव के लोग जो है इतना अच्छे हैं कितना है सबकुछ जो है ये नहीं है कि अच्छा नहीं लगता है मेरे को गाँव में खुश दिखते हूँ सब अच्छे से रहते हैं और घूमने जाते हैं हम लोग मिल के रहते हैं और मेरे पैदाइशी मेरे गाँव में हुई है और मैं मैं गाँव में रहने वाली हूँ मैं गाँव में काम भी करती हूँ और गाँव से मेरे बहुत हमको खुश हमके खुशी रहती है कि गाँव के लोग हैं मेरे गाँव के आदमी लोग हैं गाँव के औरतें हैं जितना हम लोग गाँव में घुल मिलके रह सकती हूँ और उतना कहीं परदेश चले जाओगी कहीं भी चली जाओगी तो एकदम शांति में रहोगे और एक एक दरवाजे के अंदर रहोगे और गाँव में चाहे जहाँ भी घूम लो चाहे जहाँ भी रह लो चाहे जो भी कर लो चाहे जो भी खा लो चाहे जहाँ भी घूम टहल लो हर चीज गाँव में जितने गाँव में सुख है जितने गाँव में अच्छा है जितना गाँव में सब कुछ है उतना कहीं भी नहीं है और यहाँ मंदिर है यहाँ पास में मेरे मंदिर भी है मंदिर में जाते हैं पूजा पाठ सब करते हैं और चौकिया है चौकिया का दर्शन भी करते हैं मेला भी लगता है सब वहाँ मेला भी देखते हैं और जो है कि हम लोग घूमने भी जाते हैं साथ में सब कुछ हमारे गाँव में इतना अच्छा लगता है हमको हम इसलिए हमको बहुत हमको गाँव पसंद है मैं गाँव से बहुत खुश रहती हूँ मैं इसलिए मैं इसलिए मैं गाँव से बहुत पसंद करती हूँ मैं गाँव में रहने वाली हूँ मैं गाँव में करती हूँ